ہماڑے گاؤں میں لوگ آتے ہیں تو راجن پور لے جاتے ہیں گھمانے کے لیے ہماڑے گاؤں میں کوسی ندی ہے کوسی ندی لے جاتے ہیں دکھانے کے لیے اور ہماڑے گاؤں میں گاچی وغیرہ کھیت ویت وہ سب دکھانے کے لیے لے جاتے ہم ہماڑے گاؤں میں راجن پور لے جاتے ہیں ہماڑے گاؤں بہت ہی اچھا ہے جو ہر سب کو من لگ جاتا ہے بہت اچھا گاؤں ہے ہماڑے یہاں کوسی ندی بہتا ہوا جاتے ہیں دکھانے کے لیے گاچھی لے جاتے ہیں جگوئے چوک پے لے جاتے ہیں میرا گاؤں بہت ہی اچھا ہے کوسی ندی بتا ہے ہمارے گاؤں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے سب لوگ کو گاچی کھیت وغیرہ سگڑے گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں راجن پور لے جاتے ہیں کوسی ندی دکھانے کے لیے بڑکی باندھ یہ سب دکھاتے ہیں بہت ہی میرا گاؤں اچھا لگتا ہے آم بگیچہ بہت ہے میرے گاؤں میں بہت اچھا لگتا ہے میرا گاؤں